شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام پہلے سے ہی کر لینا چاہیے اِس سے دوران شادی میں ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا نا پڑے ہمیں انتظام کے لئے ایک بڑی واٹر سپلائی کی جگہ جا کر آرڈر دینا پڑے گا پہلے ہی آرڈر دینے سے ہمیں کافی آسانی ہوگی واٹر سپلائی والے لوگ شادی کی تقریب میں وقت پر پانی لاکر پانی کے کین ہمیں دے کر اِس سے ہمیں سہولت ملے گی اور ہمیں شادی میں پانی آسانی سے مل جائے گا اور ہمیں وقت پر پانی ملنے سے ہمارے کام میں آسانی ہو گی